बिहार राज्यमे बसके सुविधा बहुत अच्छा छै जाहिसँ कि सही टाइम पर बसमे बैठै छै तऽ सही टाइम पर पहुँचाए दै छै कोइ दिक्कत नहि होइत छै आओर सब चीजके सुविधा छै रोड बाटके सुविधा छै पुल बनल छै तऽ सही टाइम पर पहुँचाए दए छै आओर बिहारमे बसके अच्छी सुविधा छै जैसे कि कम पैसे मे ट्रेवल करा दए छै सही टाइम पऽ पहुँचाए दए छै पैसा कम लागैत छै बिहारमे सबसँ बसके सुविधा बहुत अच्छा छै सब चीज रोड बाट पुल सब चीज बनल छै कोइ दिक्कत नहि होइत छै सब चीजके जाहिसँ कि ककरो ककरो सए रूपआके वजह पचास रुपआ छै तऽ पर भी बस बला पहुँचाए दए छै सही टाइम पर सबचीजके सुविधा छै बस बला कोइ दिक्कत नहि अमीरी गरीबी नहि देखैत छै बिहारमे सही टाइम पर पहुँचाए दए छै जहाँ जकरा जाना छै कोइ दिक्कत नहि होइत छै